मध्य प्रदेश की कला और शिल्प हरे भरे जंगलों उल्लासपूर्ण उत्सव आनंदमय एकांत और शानदार स्मारकों के अलावा भारत देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश राज्य अपनी समृद्ध परंपरा और संस्कृति के लिए जाना जाता है जो कला शिल्प के विभिन्न कार्यों से परिलक्षित होता है मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प निवासियों की श्रम साध्य शिल्प कौशल और वंशानुगत कौशल को चित्रित करता है साथ ही राज्य की संस्कृति में एक अनूठा आकर्षण जोड़ता है शिल्प कार्यों के उन कलात्मक टुकडों में बुनी हुई सूती या रेशम की साड़ियाँ ब्लाक प्रिंटों के कपड़े भरवा खिलौने फ़ोर्स कवरिंग बांस का काम देख या फिर बेंत का काम जूट का काम लकड़ी का काम लौह शिल्प पत्थर शिल्प धातु शिल्प टेराकोटा जरी का काम लोक शिल्प ये सब शामिल हैं प्रिंटिंग आभूषण गुड़िया कागज की लुगदी ये सब शामिल हैं तो आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं बांस और बेंत का काम बांस और बेंत ग्रामीण जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसका उपयोग टोकरी मछली पकड़ने के जाल कृषि उपकरण शिकार उपकरण कई उपयोगी वस्तुओं के पे निर्माण के लिए किया जाता है साप्ताहिक बाजारों में इन हस्त निर्मित वस्तुओं का तीयमान बिक्री करने वाले समुदाय को बसोड़ या बसोर कहा जाता है बेंगा गूंड कोरको आदिवासी समुदाय भी इस शिल्प में शामिल है ये बालाघाट बस्तर छत्तीसगढ़ मंडला शहडोल सिवनी जैसे इलाकों में आधुनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए नई डिजाईन के सामान तैयार करने के लिए अपनी पारंपरिक तकनीकों और ज्ञानों का सामंजस्य बनाया है इसके अलावा हम देख लेते हैं कालीन ग्वालियर मुगलकालीन मुग़ल काल से ही कालीन बुनाई के लिए जाना जाता है मंडला शहडोल शिल्प की इस दुनिया में बाद में शामिल हुए कालीन बुनाई में माहिर होने के अलावा इन क्षेत्रों के शिल्पकार रंगाई में माहिर हैं नाटेड कालीनों को पेटर्न पर जोर देने की आवश्यकता होती है ज्यामितीय पुष्प डिजाईन वाले जीवंत ऊनी कालीनों एक महत्वपूर्ण तैयार उत्पाद हैं ये डिजाईन पैतृक रूपांकन औ और आधुनिक स स्वाद का मिश्रण है डिउरिज के बारे में समझ पढ़ लेते हैं समझ लेते हैं यह कपास से बना एक मोटा फर्श होता है जिसका निर्माण मुख्य रूप से सिरौन जबलपुर झाबवा रायगढ़ और शहडोल में किया जाता है हालाँकि ऊ ऊनी दरियाँ उपलब्ध हैं दरी ज्यादातर ग्रामीण महिलाओं द्वारा पूंजा तकनीक का उपयोग करके तैयार की जाती है बोल्ड पैटर्न में डिजाईन किए गए चमकीले रंग के फर्श कवरिंग समकालीन घरेलू सजावट का हिस्सा बन गए हैं लोक चित्रकला के बारे में हम समझ लेते हैं मध्य प्रदेश की इस कला विधा को मुख्य रूप से बुँदेलखंड छत्तीसगढ़ मालवा गोंडवाना निमाड़ के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली है ये पेंटिंग क्षेत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को दर्शाती है स्थानीय त्यौहार की पेंटिंग महिलाएँ घर में बने रंगों से बनाती हैं बुन्देलखंड की पेशेवर चित्रकारों का एक समूह मिला है जिन्हें चितेरस के नाम से जाना जाता है और